हम्मे आरके लेल स्वस्थ रहै केलिए से घरेलु भोजनके बहुत अच्छा ने छै कोइ भी बाहरके चीज खयबै तऽ बिमाड़ होइ जाइ छै सब आदमी तऽ एहि से घरेलुए भोजनमे ठीक बिचार छै जैइसे हम देखियौ हमरो लग तऽ पालक साग सब्जी सब खाइमे ठीक छै किएकि थोड़ा दालि लै छी दालि रोटी खा लेलियै दालि चावल खा लेलियै तऽ ओहिसे मे खायके लेल ठीक समस्या हइ तऽ एहिसे मे देखियौ जे बात हजारा घरेलू समान खेबै तऽ ओतनेके फेदा करतै जेतना बाहरके खरीदके खयबै ओहिसे ओतेक मतलब नोकसान होयत एहि लऽ कऽ घरके खाना खइयौ तऽ अहाँ सब स्वस्थ रहबै हेल्दी रहबै कथीलेल की बाहरके खानामे सब खराब होइ छै थोड़ा ओड़ा मतलब बिमारी आर हो जाइ छै तऽ एहि लय कऽ घरके खाना खइयौ देहके लिए स्वस्थ रहियौ ठीक तब की एहि से जाहिसे घरके खाना खाइ छै आदमी तब ठीक रहै छै बाहरके खाना खइयौ तऽ बिमार हो जइयौ फिर दबाइ लियौ फिर ई सब करियौ पूरा अथी अथी करएमे पैसा लागि जाइ छै एहि चलते घरेलू खाना खाइमे बहुतके सुविधा होइ छै एहिसऽ देखियौ बाहरके खाना नहि खइयौ जादा नहि तऽ बिमाड़ हो जाइ छी हो जाइ छै ई सब से घरेलू खाना खाउ जे बिमार नहि हेबै ताहि सऽ दबाइ आर जे बाहरके खाना खयबै तऽ बिमार होइ जयबै तऽ फेर दबाइ लय जायके पड़त डाक्टर यहाँ जाय पड़त ओहिमे पैसा लागतै ओहिमे पैसा लागतै फिर जादा खर्चा हो जाइ छै किए हइ से बाहरी खाना कथी लय खयबै घरके खाना खाउ बढ़िऑं सऽ रहू स्वस्थ रहू सही से रहबै ओ बाहरके खानामे होइ छै गन्दगी खाना होइ छै बाहरके तऽ बाहरके खाना खाय से थोड़ा पेटमे किछु बिगरि जाइ छै तऽ जाहिसे पेट दर्द करए लागै छै आ ओहिके लेल डाक्टरके पास जाउ बोखार होइ जाइ छै सर्दी जुखाम होइ जाइ छै तऽ ओहिमे शरीरके पाचन तन्त्रमे गड़बड़ होय जाय छै तऽ इसलिए घर के खाना खययौ तऽ बढ़ियाँ से स्वस्थ रहबय ठीक रहबय